हमर गाँवघरमे सब मतलब आइकाल्हिके लड़की लड़कासब डान्स सब करै छै सबके अपन अपन पसन्द रहै छै डान्स करैके कोन तरीका किओ मतलब फिलमी गानापर डान्स करै छै किओ भगवानके गानापर डान्स करै छै किओ आइकाल्हिके गाना जे चललै हँ से पर क्लासिकल डान्स सब करै छै आओर सबके सोच अलग अलग रहै छै सबके मतलब डान्स करैके तरीका अलग रहै छै सब अपन अपन इसकुल कॉलेजमे प्रतियोगितासब होइ छै डान्स सबके तऽ ओहि सबमे सब भाग लै छै तऽ मतलब नीक लागै छै तारे महोत्सव होइ छै तऽ वएहसब जे सिखने रहै छै तऽ ओसब अपन प्रस्तुति कऽ सकैए ओतऽ सबके देखा सकैए तऽ वएहसब अपन भाग लै छै ओ सिखै छै एतऽ नहि तऽ सहरसेमे जाकऽ सिखै छै एतऽ तऽ नहि सिखाएल जाइ छै डान्सके किलास तऽ नहि खुलल छै एकोगो तऽ अपन अपन सहरसामे जा जाकऽ सिखै छै सब अपन किलास करै छै तऽ वएह सिखने रहै छै तऽ अपन महोत्सव भेल या इसकुलेमे कार्यक्रमसब भेल प्रतियोगिता भेल तऽ ओहिमे ओसब भाग लेलक जे मतलब नीक लागै छै देखैमे डान्स एकटा बढ़िआँ मनोरञ्जनके चीज होइ छै